ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शासन में यही कमियाँ है कि अभी तक में जितने राशि आते हैं सब यहाँ का जितने प्रतिनिधि लोग हैं गमन कर जाते हैं गमन करते हैं जिसमें मुखिया हो गए हैं वार्ड सदस्य हो गए परिषद हो गए ये सब मिल कर के जो भी गमन करते हैं वो यहाँ के ग्रामीणों के लिए उतना ही हानिकारक होता है हानिकारक ये होता है जो आज तक में कुछ भी गाँव संबंधी में पूरा नहीं हो पाया है बहुत सारी कमियाँ है अस्पताल नहीं है कहीं रोड नहीं है बिजली की समस्याएं हैं हर कुछ की समस्याएं हैं जिसके कारण आज तक पिछड़ा हुआ रह मने आदमी लोग को जो स्थिति है पिछड़ रहे हैं अच्छे व्यवस्था अच्छे हर कुछ के लिए अच्छा बनना पड़ेगा जिसके लिए मुखिया मुखिया है आवास योजना आया उसमें परसेंटेज जो उनको चाहिए हाँ सरपंच है पंचायती पंचायती करने के लिए जाते हैं तो उसमें वो बोलते हैं जो हम को भी कुछ ख़र्च चाहिए था हर जगह कमीसन ही कमीसन है पुलिस विभाग के पास जाइए वो भी सब से पहले अपना ख़र्चा मांगता है ख़र्चा ग़रीब आदमी लोग कहाँ से दे पाएँगे नहीं ना दे पाएंगे क्योंकि उनके पास है ही नहीं कि जो वो ख़र्चा देंगे वो तो जाते हैं जो हमारी समस्या का निदान वहाँ पर जाएँगे तो है सरकारी प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग कर देंगे लेकिन वो लोग करेंगे क्या वो लोग और बिगाड़ देते हैं इसी कारण मनुष्य आम आदमी जितने हैं सब तंग रहते हैं हाँ एक तो फैमिली मैटर को ले कर जो तंग रहते हैं दूसरे में और यहाँ पर विवाद को ले कर के तंग रहते हैं अभी का जो चल रहा है माहौल उसमें फिर गाँव का जो आम हवा है बहुत ख़राब हो चुका हुआ है लुट पात मार काट ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर सभी आदमी को एक साथ एक्सन ले कर के इसका उपाय करना है उपाय यही करना है जो एक साथ उपाय करेंगे तभी जा कर के ये क्लियर होगा जो हम लोग सुरक्षित रह पाएँगे इसी कारणवक्ष सभी आदमी से अनुरोध हैं कि एकजुट हो कर के ये काम सभी आदमी मिल कर के करें जो हम लोग सुरक्षित रहें क्योंकि मुखिया जी लोग जो हैं वो लोग तो बस अपना काम से मतलब रखते हैं जनता कहीं जाए जनता से कोई लेना देना नहीं है जनता से लेना देना रहता है तब तक जब तक चुनाव रहता है चुनाव के बाद कोई लेना देना नहीं है क्योंकि चुनाव ख़त्म मुखिया जी लोग का प्रतिनिधि लोग का काम ख़त्म वो लोग तो कहवे करते हैं ना जो हम एक बार किसी को प्रणाम करते हैं वो अब हम को पाँच साल तक प्रणाम करते रहें यही बात है उसी टाइम हम आप लोग सतर्क हो कर के नहीं कैंडिडेट चुनते हैं जिसको पाए उसको खड़ा कर दिए जीत गया जीत गया तो सब से पहले अपने को देखेगा ना पराया को नहीं देखेगा पहले अपना देखेगा अपना देखने के बाद उसके बाद ही कुछ करेगा और जो करेगा उसमें आपको उसको घूस दीजिए घूस देने के बाद ही कोई काम होगा ऐसे ही हाल है इस हाल में और क्या कहा जाए सभी जनता भाई से अनुरोध है जे इस पर सभी आदमी एकजुट हो कर के एकमत बना कर के कोई भी काम करने का निर्णय करें जो काम अच्छा हो सफल हो हम इतना ही कहना चाहते हैं क्यों कि आज हम लोग यदी एक साथ हो जाएँगे तो हम लोग का पलड़ा भारी हो जाएगा कभी भी हम लोग जो चाहे सो कर पाएँगे करने के लिए यही सब बात है इसमें जितना हम आपको कहें उस पर उतना ही अमल कीजिए अमल करने के बाद उसे जैसा हो एक साथ रह कर के एक साथ मिल कर के एक साथ क़दम पर क़दम मिला कर के रहिए रहने के बाद उसका निवारण होगा निवारण होने के बाद वो थोड़ा ओके हो कर के कंप्लीट हो कर के हम लोग का पूरा सुरक्षित मिल जाएगा धन्यवाद